آپ نے غلطی سے اپنے موبائل فون کو ایک ہی رقم کے لیے دو بار ریچارج کیا اور ایک لین دین کو منسوخ کرنے کی ضرورت ہے صحیح تصور کریں کہ کسٹمر سپورٹ کو ای میل بھیجیں ڈپلیکیٹ ریچارج کا ذکر کریں اور لین دین میں سے کسی کو منسوخ کرنے کی درخواست کریں تفصیلات فراہم کریں جیسا کہ ریچارج شدہ رقم موبائل نمبر اور ٹرانزیکشن آئی ڈی ٹھیک بھائی ٹھیک ہے اگر ہمارا غلطی سے ہم نے ریچارج کیا وہ نہیں ہوا اور ہم نے پھر دوبارہ ریچارج کیا پھر دونوں ریچارج ہو گئے تو ہمیں ایک ریچارج جو ہے منسوخ کرانا پڑے گا اس کے لیے جو ہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا سم کس کمپنی کا ہے اس کا کسٹمر کیئر نمبر تلاش کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنی اپلیکیشن درج کرائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے ایسے ایسے کتنے پیسے کا ریچارج کیا تھا اور یہ ہمارا ڈبل ریچارج ہو گیا اب ہم آپ سے اپنا جو ہے ایک ریچارج منسوخ کرانے کی درخواست کرتے ہیں اپلیکیشن کرتے ہیں وہ پھر ہم سے آئی ڈی مانگے گا ٹھیک ہے ہم اس کو آئی ڈی دے دیں گے اس کے بعد جو کسٹمر کیئر سے ہماری بات ہوگی وہ ہمارا جو غلط ٹرانزیکشن ہو گیا تھا وہ واپس کرا دے گا بس اس کے زیادہ اور کیا ہے بس اس کے بعد جو ہے اپنا لین دین ہو جائے گا لیکن ہاں یہ ہے جو پہلے ہم نے ریچارج کیا تھا جو نہیں ہو پایا تھا اسی کو ہم واپس منگائیں گے جو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا باقی یہ ہے جس کمپنی کا ہمارا سم ہوتا ہے وہ کسٹمر آئی ڈی سے ہم کسٹمر کیئر نمبر سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے پیسے واپس کرا دیتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے